جی ہمارا مذہب ہمیں بہت سی چیزیں کرنے کی بھی کمیونٹی کھیلنے کی اجازت دیتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے سارے جائز چیزیں اور سارے حلال چیزوں کے کرنے کی اجازت دیتا ہے سوائے حرام چیزوں کے حرام چیزوں کو کرنے سے روکتا ہے اور ساری س حلال چیزیں کرنے کی اجازت دیتا ہے پنج وقتہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے روزہ نماز اور جتنی ہی چیزیں ہیں اس سب جائز چیزیں کرنے کی اجازت دیتا ہے صرف حرام چیزوں سے روکتا ہے